ना हमनाय आङो उन्दै समनिफायनो ना हमनो बिराथ मोजां मोनो ना हमनायनि गोबां आदब खायदा दं आरो मुवाफोर दं जों गामियारिनि मानसिफ्रा गोबां ना हमनायनि आदब खायदा रोंगौ आरो आंबो उन्दैनिफ्रायनो बेफोरखौ बा उन्दैआवनो जोंखौ आबै आबौमोनहा फोरोंखानाय न' खाथियाव दैमाफोर दंबा बा दैमाफोराव खेवालि जे जेजों जों सारना नाखौ बोखाङो आरो जिं दंग'वाव सानै सानैजों जेखौ बेंखनना बेयावबो नाखौ गोग्रोमना जेजों बोखाङो आरो जेखौ बोनानै साथाम मानसिबा सानैया जे हमना सासेया थब्ल'नानै नाखौ आवलायना सिगिनानै जेयाव हाबहोयो आरो जेखौ जोख्लोबना नाखौ बोखाङो बेबायदिनो बेयो मोनसे ना हमनायनि आदब खायदा आंनाव दङ आरो बेनि बादै लाङि जे लाङि जेजों जोङो नाखौ बा आङो नाखौ बोखांनो रोंगौ लाङिखौ दान्दा गंनैयाव बा गेजेराव दान्दा गोलाव गंसे खानानै फद'मो फद'मनानै ख'ना मोनब्रैयाव जेखौ खायो खानानै जेला दैया देरो थिग बैसाग जेठ मासाव अब्ला नाया जावरिखाङो थिग बे समाव जोङो बिलो बा लैथोनि लैथो साफोराव जेजों जेराव गल'नि बेयाव दै बोहैहोयो जायगायाव बेखौ दैयाव सोमना जोङो जि मिनिट बा बा मिनिट बा मिनिटसोनि उनाव जोङो जेखौ बोखाङो बेबायदि खायदायैबो लाङिजों नाखौ बोखाङो आरो बेनि बादै गामिनि फख्रि बा न'नि फख्रि एबा गामिनि लामा खोनाय सेर सेर जाम्फै थायो बे जाम्फैयाव अनेकथा बा ना गोरि बायदिसिनाफ्रा ना बा दै लोमसावनानै बाहेरनि नाफोरबो थाफैयो थिग बेबादि जायगायाव जोङो बोरसि बोरसियाव खानस्रि एबा बायदिसिना बा गुबुन मुवाफोर हायना जों बे बोरसिजों लफायो नाखौ लफायना आरो बेजोंबो बे बोरसिजों जों नाखौ बोखाङो थिग बेबायदिनो जोंनि हिन्जाव माहारिफ्राबो जेखाइ जेखाइ दं जेखाइजों ना गुरो जेखाइजों ना हमो आरो दंग' दंला फिसा फिसाफ्रावबो दैखौ सारना बे फिसा फिसा जाम्फैनिफ्राय नाखौ हमो दैखो सारगारना नाखौ हमो बेबायदिनो ना हमनायनि अनेब आदब खायदा दं आरो थिग दैलां समाव आसार सावनाव दुब्लियाव हालौनाय समाव बाहेरनिफ्राय दै लोमसावना फैफानाय नाफोरा दुब्लियाव खारसारलाबायनानै थायो थिग बेफोरखौ बै सानदुं गोसा समाव जेला हालौवो अब्ला बेफोर नाया रोनावो थिग बेफोरखौबो हिन्जावफ्रा जेखाइजों गुरना बोखाङो आरो जों हौवाफ्राबो सान्द्रि एबा आलि ख'ना ख'ना गोग्रोमना आखाइफोरजों हमला बायो थिग बेबायदिनो नाखौ जोङो बोखाङो आरो नाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां ना जानानै जोंनि देहाफ्रा थाजिम जायो